असां सिंधी आहियूं असां नंढपण खां रांदियूं खेॾंदा आहियूं इटी ॾकर डुक डौड़ सांप सिड़ी हाल पथ धमाल डोको वग़ैरह असां नंढा हुआ तंहिंखे रांदि असां नंढपण खां ई रांदि खेॾंदा आहियूं असांजी साईं असांखे रोज़ु सुबुह जो रांदियूं खेॾाईंदा हुआ असांखे हीउ हीअं लॻंदो त असां खेॾूं था पर असांखे कसरत कराईंदा हुया मूंखे यादि आहे त असांजा साईं पीटीअ जे पीरियड में उठली बेटली रांदि रांदि इलाही दफ़ा कराईंदा हुआ उथण सां ई विहण सां कसरत थींदी आहे ई हाणे लुडो सांप सिड़ी जहिड़ी इलाही तरीक़े जी गेमूं मोबाइल में खेॾंदा आहियूं मुंहिंजी मनपसंदि रांदि सांप सिड़ी आहे जंहिं में चार ॼणा खेॾंदा आहियूं ऐं ॾाढी सुठी गेम आहे